میں اپنے پڑھنے کے انتخاب کو مختلف عوامل کی بنیاد پر ترجیح دیتا ہوں ان میں سے چند اہم عوامل یہ ہیں موضوع مجھے ایسے موضوعات پر کتابیں پڑھنا پسند ہے جو میری دلچسپی کے ہوں جیسے کہ فلسفہ تاریخ سائنس اور ادب مصنف میں عموماً ان ان مصنفین کی کتابیں پڑھتا ہوں جن کا کلام مجھے پہلے پسند آیا ہو یا جن کی تحریریں مشہور ہوں مثلاً غالب اقبال اور فیض کی شاعری یا ٹولسٹائے اور دوستوفسکی کی نثر کتاب کی مقبولیت اور رپور ریویوز میں اس بات پر بھی غور کرتا ہوں کہ کتاب کی کسی کیسی مشہور ہے اور اس پر دیگر قارئین کی ریویوز کیا ہیں اگر کتاب کے بارے میں مثبت تبصرے ہوں تو میں اسے ترجیح دیتا ہوں کتاب کی زبان میں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں پڑھتا ہوں لیکن اردو ادب کی کتابیں میری اولین ترجیح ہوتی ہیں ذاتی تجربات اور احساسات کبھی کبھی کوئی کتاب کسی ذاتی تجربے یا احساس کی وجہ سے بھی خاص بن جاتی ہے جیسے کہ اگر کوئی کتاب میری زندگی کی کسی خاص مرحلے سے جڑی ہو تو میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں کتاب کی دستیابی بعض اوقات میں کتاب کی دستیابی کی بنیاد پر بھی فیصلہ کرتا ہوں اگر کوئی کتاب آسانی سے مل جائے یا کسی دوست کے پاس ہو تو اسے پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں تاریخی اور ثقافتی اہمیت میں ایسی کتابیں بھی پڑھتا ہوں جن کی تاریخی یا ثقافتی اہمیت ہو کیونکہ ان کے ذریعے میں ماضی کے بارے میں بہتر سمجھ حاصل کر سکتا ہوں یہ تمام عوامل مل کر میرے پڑھنے کے انتخاب کو متاثر کرتے ہیں اور مجھے مختلف موضوعات پر نئی اور دلچسپ کتابیں پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں